सरकारी अस्पतालमे जाइ छिए हमसभ इलाज कराबे दवाइ उवाइसब सहिए दै हइ दुइ रुपैआ परची काटैके लै हइ तऽ परची बनै हइ आओर जाइ छिए तऽ दवाइ उवाइसब दै हइ गोटी दै हइ कभी कभी तऽ दवाइ दै हइ सही दै हइ कभी कभी तनि कहै हइ नही है ये दवाइ दवाइ नही है से सब कहै छै तैओ आदमी हुआँपर इलाज करेबे करै हइ करा कऽ तब दवाइ जे दै हइ से लऽ कऽ आबै हइ आओर खएलासँ आदमी तऽ निम्मन भेबे कएलै भेबे कएलै नहि भेलै तऽ नहिए भेलै इलाजमे आओर रोड हमरा सभके एन्नेके बहुत रोड हइ खराब बुझलिए रोडो हइ बहुत खराब हिआँ से हुआँ तक उबर खाबर रोड एकदम पीचिन्ग उचिन्ग किछु नहि हइ भेल अपन गेली आओर अएली ओहिमे एकदम हुचकत हाचकत चोटो लगै हइ गाड़ीमे बैठिकऽ आओर ओकर बाद जातिओपर एतना अथी सब उठबै हइ सवाल नीच जातिके निचे अथी हइ तऽ जरमे नहि बैठे देबै तऽ साथमे नहि बैठे देबै ईसब कहै हइ बिआह शादीमे तऽ बिआहो शादीमे अलग खा अलग रहै ई करऽ ओ करऽ बहुत मतलब बहुत तरहके बात सब बोलै हइ बाभन रजपूतसब कोइरी नुनिआसब अइसी बोलै हइ कहै हइ कि जे ई निच जाति हइ तऽ ओहिमे नहि बैठऽ एकरा अलग खिआबऽ तऽ एकरा एकरा हिआँके पानी मत पिअऽ एकरा हिआँके ई मत करऽ इएहसब बातसब कहलक जे भेल से अपन जेन्ने से आएल ओन्ने से बिआहो शादीमे तऽ ई नीच जाति हइ तऽ एना हइ ओना हइ जातिपर सवाल उठबै हइ सभ जर साथमे तऽ जर साथमे नहि खएतै ईसब कहै हइ सभ सवाल उठबै हइ